हेलो हम कैब बुक कएले रहली चौबीस तारिखके अहाँ अभिले नहि अएली अहाँ बहुत देर लगा रहल छिए अहाँ आएब कि नहि जे जल्दीसँ जिक्र करू से हम दोसर कैब बुक करि सकै छी अहाँ आएब तऽ बताउ जल्दी नहि तऽ हम दोसर बुक कैब बुक करि लेब